ऐसे प्रोफेसर मोबाईल लो सर विशाल आपके यहाँ खेलने का क्या क्या व्यवस्था है उम्हरो उड़ि गेल डीईओ संजीव केना कऽ

सुनील सुनब तऽ वएह ओइठाँ चलू ऑल वहाँ किर क्रिकेट का भी स्टेडियम है सिद्धार्थ सब लोगों का व्यवस्था है खेलने का सुबह से हँ इधर आओ हँ हँ

काकी रहऽ दियौ एमहर आ और राजेश रंजन और कुल गुरु किया नै छै हँ तुम लोग अब वहाँ फुटबॉल मैच जो हुआ था नहीं हँ अ हँ जी कहिए शाम तक सांसद आ गए ओनहर गेलै उदित ओ उन्हीं उन्हीं के हाथों से अँ वितरण हुआ उहाँ इहाँ आबहन ठीक हँ कुमारखण्ड हाई स्कूल के फिल्ड पर हुआ था और न मधेपुरा ज़िले में तो ओइमे हर स्कूल कॉलेज में फिल्ड है होगा तो हँ वहाँ तो हर जगह खेलने की व्यवस्था होगी सुधाक पिन्हा हम्मर और और आ मधेपुरा का लोग तो बहुत रुचि रखता होगा खेल से इधर घना होइ रहै खिया हांथ सुभाष इह जी जी और हॉकी बैडमिंटन भी चालू हो गया उठाओ ओकरा आबऽ दियौ और वही तो इसीलिए तो सर आपसे पूछ रहे थे तब हम भी जाएंगे वहाँ देखने मोहन अ हँ